मैं आज आपको अपने बचपन की यादों के बारे में बताने जा रही हूँ बचपन की जो यादे होती हैं वे बहुत ही खुबसूरत होती हैं क्योकि बचपन में हमें कोई रोक टोक नहीं होती है किसी भी चीज की तो हमें जो भी करना होता है वह हम अपने बचपन में कर सकते हैं खेलने कूदने की कोई मना नहीं होती है हम इस्कूल जाते हैं वहाँ पर हमें पढ़ाई होती है और इस्कूल में जो हमारे टीचर्स होते हैं वे हमें बहुत अच्छी बाते सीखाते हैं बचपन में जो सिखाया जाता है वे हमें अपनी पूरे जीवनकाल में काम आता है बचपन की जो यादव होती हैं वे काफ़ी खुबसूरत होती हैं अपने मित्रों अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल हमें जो हमने बचपन में बिताए होते हैं वे हमे बड़े हो के प्राप्त नहीं होते हैं बड़े हो के हमारे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो हमे बचपन में नहीं होती हैं बचपन में जो हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी होती हैं वे हमारे माता पिता हमारे बड़े भाई बहनों के ऊपर होती हैं हमें सिर्फ पढ़ाई करनी होती है खेलना कूदना होता है बाकि अदर जो काम होते हैं एक्टिविटीज़ होती हैं वह हम करते हैं बचपन के खेल जो होते हैं वे बड़े हो के काफ़ी याद आते है हमें बचपन की यादें बहुत ही खुबसूरत होती हैं धन्यवाद